हा मुंहिंजे खेत्र में आसे पासे में घणेई कला उत्सव या कार्यक्रम थींदा आहिनि जिन जो उपयोगु कलाकारिन जी प्रतिभा ॾेखारण जे लाइ कयो वेंदो आहे जीअं भातखंडे संगीत महाविद्यालय में उते गायन जा प्रदर्शन थींदा आहिनि वादन जा प्रदर्शन थींदा आहिनि यानि अलॻि अलॻि तरह जा इंस्ट्रूमेंट वॼाया वेंदा आहिनि ऐं नृत्य जेके डांस पारंपरिक डांस आहिनि जीअं कथक भरतनाट्यम इहो सभु उते सेखारींदा आहिनि ऐं उते उन्हनि जो प्रदर्शन बि थींदो आहे जेके ॿार उते सिखंदा आहिनि उन्हनि जी कला जो प्रदर्शन बि थींदो आहे उन्हनि जी प्रतिभा जो प्रदर्शन बि थींदो आहे इनखां अलावा संगीत नाटक अकेडमी में घणेई तरह जा नाटक थींदा आहिनि डांस ड्रामा थींदा आहिनि जाते कलाकार सिखंदा बि आहिनि ऐं पंहिंजी प्रतिभा बि ॾेखारींदा आहिनि ईअं भारतेंदू नाटक अकेडमी आहे उते नाटक थींदा आहिनि इंद्रागांधी प्रतिष्ठान बि आहे हिकिड़ो अहिड़ी जॻह आहे उते कला शिल्प हस्त कला जूं प्रदर्शनियूं लॻदियूं आहिनि घणेई माण्हू उते ईंदा आहिनि जीअं पब्लिक बि ईंदी आहे ऐं वॾा वॾा नेता राजनेता जीअं राज्यपाल बि थी वयी उहा बि ईंदी आहे असांजी आनंदी बेन पटेल या असांजी मेयर जेकी आहे सुषमा खरकवाल उहा ईंदी आहे कॾहिं कॾहिं मुख्यमंत्री बि अची वेंदा आहिनि योगी आदित्यनाथ वगै़रह इनखां अलावा ॿिया बि जेके स्थानीय तौरु ते जेके बि असांजा ॿिया वॾा कलाकार आहिनि हूअ बि उन प्रतिभा के ॾिसण ईंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी सराहना कंदा आहिनि उन्हनि जी साहरा कंदा आहिनि